हमरा गाममे अंतिम संस्कारसँ जुड़ल बहुत एहन विधि अछि जे एखनो जे छै से भऽ रहल अछि जेनाकि कोनो बूढ़ सूढ़ मरैत छथिन तऽ हुनकर जेना छै से गौदान भेलनि आङ्गनमे गोदान भेलाके बाद जे छै से अगर ऊ मरि गेला तऽ हुनका अंतिम संस्कारके लेल जे छै से बाँस ताँस काटल गेल हुनका जे छै से बाँस ताँस कटलाके बाद जे छै से हुनका जे छै से चचरीपर दऽ कऽ श्मशान लऽ कऽ गेल श्मशानमे गेलाके बाद जे छै से हुनका स्नान करवा कऽ

स्नान स्नान करबेलाके बाद जे छै से हुनका जे छै से घी तेल लगा कऽ हुनका जे छै से हँ लकड़ीपर जे छै से बिस्तर बिछा कऽ हुनका आ ओकराबाद सुला सुलाएल गेल ओकराबाद हुनका जे छै से हुनका जे छै से आगि मुखाग्नि देलक दऽ कऽ जे छै हुनकर अन्तिम संस्कारके विधि प्रक्रिया कयल गेल ओकराबाद अन्तिम संस्कार भेलाके बाद जेना कि ओतयसँ जे छै से बहुत विधि एहन होइत छै अंतिम संस्कारमे जेना की हमरासभके ईसभ भेलाके बाद जे छै से तीन दिनके बाद सरझप्पी होइत छै ओहिमे सारा झपायल ओकराबाद जे छै से दस दिनपर नह केश भेल नह केश भेलाके बाद जे छै से आओर एगारहमा दिन एकादशा भेल बारहमा दिन द्वादशा भेल एकादशामे जे छै से दालि भात आ सब्जीक के भोज भेल दही चिन्नीके भोज भेल दोसर दिन चूड़ा दहीके भोज भेल तेसर दिन मच्छा माँसके भोज भेल आओर इएहसभ छै जे अन्तिम संस्कारसँ जुड़ल एखनहु जे छै से हमरासभके ओम्हर इएह प्रक्रिया होइत छै से हम अहाँके कहलहुँ